अॼु कल्ह घणेई धार्मिक त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त चेटी चंडु आहे जेको सिंधियुनि जो वॾे में वॾो त्योहारु आहे नएं साल जो जेको आहे शुरूआति आहे उहो असां सिंधियुनि जो वॾे में वॾो त्योहारु आहे उन खां पोइ ऐं ॾिस ॾिठो वञे त गणपतीअ जो त्योहारु आहे जंहिं में ॿियो धार्मिक त्योहारु आहे जंहिं में कंहिं बि क़ौम जा माण्हू जेके आहिनि उहे गणपतीअ खे मञींदा आहिनि पूॼींदा आहिनि उन खे गणपतीअ खे घरु खणी ईंदा आहिनि यारहां ॾींहं श्रद्धा सां हुन खे घरु वेहारींदा आहिनि ऐं वॾे धाम धूम सां उन जी पूॼा वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ यारहें ॾींहं खां पोइ उन जो विसर्जन कंदा आहिनि ॿियो त हिकु नवरात्रा आहे जंहिं में देवी माता जी स्थापना कंदा आहिनि ऐं नव ॾींहं ऐं देवी माता जी पूॼा में हो लॻा पिया हूंदा आहिनि उन में राति जो रोज़ु गरबनि वग़ैरह जो प्रोग्राम थींदो आहे जंहिं में हर तरह जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं अची झूमंदा आहिनि ऐं माता जी भक्तिअ में लीन थी वेंदा आहिनि मज़ो वठंदा आहिनि उहो इहो न ॾिसंदो आहे त की केरु सिंधी आहे की गुजराती आहे हुन में हर तरह जे क़ौम जा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं माता जी भक्तिअ में लीन थी वेंदा आहिनि गरबा करे ॿियो त असांजे वॾे में वॾे जेको त्योहारु आहे उहो चेटी चंडु आहे जंहिं में माण्हू किथां किथां जा माण्हू ईंदा आहिनि उन में शामिलु थियण जे लाइ चेटी चंड में वॾे धाम धूम सां झूलेलाल जो जुलूसु कढंदा आहिनि ऐं झूलेलाल खे श्रंगारींदा आहिनि घणेई उन में झांकियूं निकिरंदियूं आहिनि हुन खे ॾिसण लाइ माण्हू किथां किथां ईंदा आहिनि उन खां पोइ मंदरनि में परसाद वग़ैरह जी व्यवस्था कई वेंदी आहे जल जी व्यवस्था कई वेंदी आहे शरबतनि जी व्यवस्था कई वेंदी आहे रोटी वग़ैरह जी व्यवस्था कई वेंदी आहे भंडारे जी व्यवस्था कई वेंदी आहे त उन मां किथां किथां जा ॿाहिरां माण्हू बि ईंदा आहिनि सभु जातियुनि वाद जा माण्हू बि अची करे मंदर में मथो टेकींदा आहिनि भंडारा वग़ैरह जो आनंद वठंदा आहिनि इन हिसाब सां सभु माण्हू इन में धार्मिक त्योहार में गॾु थींदा आहिनि